महाराष्ट्र में जेके पढ़ा पढ़ाईंदियूं आहिनि टिचरूं आहिनि जेके उन्हनि खे चङियूं ई परेशानियूं हूंदियूं आहिनि जीअं त जेके स्कूल जे जेके रूल्स हूंदा आहिनि उहे रूल्स में हलणो पवंदो अथनि त हिन खां अलावा जेकी उन्हनि खे पढ़ाई कराइण लाइ ॾिनो वियो हूंदो आहे सिर्फ़ु उहो ई उहो पढ़ाइणो हूंदो आहे उन्हनि खे सिर्फ़ु हिक क्लास में ई पढ़ाइणो पवंदो आहे ॿाहिरि जेको असुलियत आहे उहो न पढ़ाइणी पवंदी आहे त जेके ॿार आहिनि उन्हनि खे बि सिर्फ़ु क्लासरूम में जेकी पढ़ाई करायो था उहा ई ख़बर हूंदी आहे त ॿाहिरि छा थो थिए असुलियत छा आहे दुनियादारी छा आहे उहो न ख़बर हूंदी आहे हिन खां अलावा टीचरुनि खे पघार जी ॾाढी ॾाढी घटि मिलंदी आहे जाम पघारूं घटि आहिनि त जेकी महांगाई आहे उहा वधीक आहे ऐं पघारूं घटि आहिनि ऐं टीचिंग में जेकी आहे हुनमें ॾाढ़ी परेशानियूं आहिनि छोकरे हिते पघारु वधंदी ई नाहे बाक़ी जेके कंपनियुनि में जेके कमु कनि था हुननि जूं पघारूं वधिनि थियूं पर जेके टिचर्स थियूं ठई वञनि हुननि जी पघारूं जाम घटि आहिनि त हिनजे करे अॼुकल्ह जो जेकी नई जनरेशन आहे हुन उहा त शायदि टीचिंग में ईंदी ई न छोकरे इन में काई अॻियां फ्युचर कान आहे